हमसब खेतीके लऽ कऽ सरकारसँ हमसब लाभके हमसब कामना करै छी कि हमरासबके सरकार कुछ कर्ज उर्ज बैंकसँ हमरासबके कुछ मिलै कि खेती हमसब आरो बढ़ा दी मगर अभीतक तऽ जे हमरासबके नहि बैंकसँ नहि हमरासबके कोइ नहि लोन मिलल हइ भविष्यमे नहि अभीतक कोइ हमरासबके कोइ सहारा मिलल हइ आओर हमरासबके वएह किसान किसान माँग निधि योजनाके तहत जे हमरासबके सरकार जे दैए पाँच सओ रुपैआके महिना जे चार महिनापर दू हजार रुपैआ जे मिलैए प्रधानमन्त्री कोषसँ वएह हमरासबके एक लाभ मिलैए बाद बाकी कोनो लाभ हमरासबके नहि मिलैए हमसब सरकारसँ कोशिश करै छी कि हमरासबके जहाँतक होइ वहाँतक हमरासबके मदद करू जाहिसँ हमरासबके परिवारके चलाबैमे कोइ परेशानी नहि हो आओर कोइ तरहके दिक्कत नहि हो